जी हां हाल ही में एक घटना हुई जिसमें पाकिस्तान से सीमा हैदर नामक एक महिला अपने चार बच्चों के साथ सचिन नामक एक युवक के पास आ गई थीं उन लोग का पबजी गेम से प्यार हुआ था पबजी गेम लॉक डाउन में वो सब पबजी गेम पबजी गेम खेलते खेलते वो लोग धीरे धीरे अपना नंबर एक्सचेंज किए उसके बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्हें वो हमारे देश में आ गई वो हमारे देश में चार पासपोर्ट के साथ नेपाल द्वारा घुसी थीं जिसमें उन्होंने पंद्रह दिन नेपाल में बिताया और वहीं शादी करके वो हमारे देश में आ गई